ہیلو اولا سروسیز ہاں جی مجھے ایک ٹیکسی بک کرنا تھا ہاں جی ناسک سے ممبئی کے لیے جی تو میں اس کا کیا پروسیس رہے گا آپ کے پاس گاڑیاں کون کون سی اویلیبل ہیں نہیں میں دو لوگ ہیں تو آپ چھوٹی گاڑی بھی بھیج سکتے ہیں جی ٹھیک ہے تو آپ مجھے اس کے ٹیرف کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کا رینٹ وغیرہ رہے گا ٹھیک ہے تو ایک کام کیجیے سولہ سو اس میں کچھ کم ہو سکتا ہے پر پرسن سولہ سو یعنی بتیس سو روپئے لگیں گے جی ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کیجیے آپ اسے تین ہزار روپئے کر دیجیے اور کل کے لیے بک کر دیجیے اتنا تو ڈسکاؤنٹ آپ دے سکتے ہیں ہاں جی تو آپ ایک کام کیجیے ناسک میں میرے کو آپ دوارکا سرکل سے پک کر سکتے ہو ایکچولی میں دوارکا سرکل سے اندر رہتا ہوں دودھ والی چوک میں اگر وہاں سے پک اپ ہو ہاں تو بہت اچھا ہے کہ اگر میرا پک اپ اگر میرے گھر سے ہو جائے تو آپ ایک کام کیجیے دودھ والے شاپ کے پاس آ کے آپ فون کیجیے اور وہاں سے میری بکنگ کر لیجیے اور وہیں سے پک اپ پوائنٹ رہے گا ہاں جی اور ممبئی میں مجھے مدن پورہ جانا ہے جی ٹھیک ہے صبح چھ بجے جانا ہے تو آپ ساڑھے پانچ بجے تک آ جائیے جی ٹھیک ہے ساڑھے پانچ بجے کا آپ فکس رکھیے تو کیسا ہے کہ یار کچھ راستے میں کچھ دیر سویر ہوئی ہاں ڈرائیور اچھا بھیجیے گا جس کو راستے کی معلومات ہو ہاں جی اور ممبئی کے راستے جانتا ہو کیونکہ مدن پورہ سائڈ میں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے لائسنس رہے اس کے پاس اور گاڑی کے سب کاغذات جو رہیں وہ کلیئر رہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ٹھیک ہے اللہ حافظ